जय झूलेलाल मुंहिजे गायनि में डायनमिक्स छंद रचना इंटरप्रिटेशन मां शामिलु कीअं कंदो आहियां मूंखे पाणेई न ख़बर आहे छोकी हुन टाइम असां पंहिंजे वस में ई हूंदा आहियूं जेतिरी बि सघ हूंदी आहे हुओ साईं जी हूंदी आहे साईं पाण गाईंदा आहिनि करण वारा हूअ करायणा वारा हूअ असां कोशिशि कंदा रहंदा आहियूं साईं कराईंदा रहंदा आहिनि मां गायनि कंहिंखो बि सिखयो न आहे मां पहिरों ई ॿुधाइ चुकियो आहियां की मुंहिंजो गुरू श्री झूलेलाल साईं आहिनि उन्हनि ई सघ ॾिनी आहे त जेतिरो बि कम जेतिरा बि कारज रास थींदा आहिनि हुननि जी किरपा सां थींदा आहिनि त जेतिरो बि कम थींदो आहे चाहे उहो डायनमिक्स छंद रचना हुजे या इंटरप्रैशन इंटरप्रिटेशन हुजे हूअ साईंअ जो ई आहे हूअ करण कराइण वारा हुअ ई आहिनि